گزشتہ برسوں میں حیدر آباد میں سماجی تبدیلیاں بہت آئی خاص طور پر پرانے شہر حیدر آباد میں جہاں پر روڈ رننگ کا کام بہت ہوا فلائی اوور اور میٹرو کا کام چل رہا ہے ابھی بھی روڈ رننگ کی وجہ سے لوگوں میں اس کا بہت بڑا اثر پڑا کئی لوگ سمجھیے پریشان تو ہوئے لیکن کئی لوگوں کے قسمتیں چمک گئیں جو زمین کا ریٹ ان کا پچاس ہزار تھا وہ پچھتر سے ایک لاکھ تک ہو گیا اس طریقے سے لوگوں پر بھی بہت اثر پڑا